کھلے پانی میں تیراکی کے دوران محفوظ رہنے کے طریقے یہ ہیں کہ ایئر ٹیوب لے کے جائیں تاکہ آپ ڈوبنے سے بچیں اس کے علاوہ ایسے پانی کے اس بہاؤ کے ساتھ تیریں اس کے اپوزٹ نہ تیریں تاکہ آپ ڈوب نہ جائیں اور اس کے علاوہ ایسی جگہ پہ اس مقام پہ نہ جائے جہاں پہ چکنائی زیادہ ہوں چٹان زیادہ ہو اس سے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہیں اور مضبوط بہاؤ میں کوشش کرے کہ نہ تیریں اور جو نارمل جو بہاؤ ہے اس کے ساتھ تیرنے کی کوشش کریں تو یہ